وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ جی میں ڈاکٹر عاطف بول رہا ہوں آپ کہاں سے بول رہے ہیں بات در اصل یہ تھی کہ اگر آپ میری کلینک پہ آتے تو زیادہ اچھا ہوتا یہاں بیٹھ کر کے بات کرتے آپ سے اور جو ضروری ہدایات وغیرہ ہے وہ سب آپ کو ہم بتاتے تو اگر آپ میری کلینک پہ آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا ہاں اگر اس طرح کی بات ہے تو کچھ ہدایات آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہے ہاں اس کے لیے آپ جو کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سبزیاں دالیں پھل اور اسی طرح کی اور بھی جو ہے چاول سفید چاول سے بچیے میٹھے مشروبات مٹھائیاں اور بیکری کی مصنوعات سے پرہیز کریں روزانہ کئی چھوٹے چھوٹے کھانے کھائیں بجائے ایک یا دو بڑے کھانوں کے اسی طرح آپ ورزش میں زیادہ دھیان دیں ورزش صبح جب آپ سو کر کے اٹھتے ہیں تو اس وقت کم سے کم ایک کلو میٹر تک دوڑا کیجیے اور اسی طرح شام ورزش کر لیا کیجیے سونے سے پہلے اور پانی پیجیے روزانہ آٹھ سے دس گلاس پانی پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور اسی طرح اگر آپ کو اور بھی ہدایات چاہیے تو آپ کلینک پہ آئیں اور یہاں بیٹھ کر کے اگر زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ کلینک پہ آئیں اور بیٹھ کر کے یہاں بات کریں تو نہیں آ پائیں گے تو جو ہدایات میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کیجیے ان شاء اللہ صحت اچھی رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام